बिहारसँ विदेशमे पढ़य चाहयवला छात्र लेल बहुत कम विकल्प अछि अब यहाँ कोनो एहन संस्था नहिए अखन तक जेकि बिहारके बच्चाकऽ मेधावी बच्चाक बाहर भेजल जा सकैए सरकारोंके जे सुविधाए अल्प मात्रामेए अगर हुनका बढ़ाओल जाय आओर संस्थागत तरीकासँ बिहारके मेधावी बच्चाकेँ अगर लिस्ट बनाकऽ बाहर भेजल जाय तऽ बिहारकेँ बच्चा विदेशमे पढ़ि सकैए अगर सरकारके चाही कि एतेए संस्था बनाओल जाय आओर यहाँके मेधावी बच्चाकऽ बाहर भेजल जाय महिला बच्ची खास कएकऽ आइ प्रतिभशाली यऽ हुनकर लिस्ट दयके हुनका भी बाहर भेजल जा सकैए